हमरा भोट गिरेनाइ छै हम पहिला भोटर छियै कोना कोना प्रक्रिया होइ छै भोटमे हमरा बता दिअ हँ फस्टे भोटर छियै भोट गिरायब फस्टे बेर भोटमे की करय पड़तै दाबय पड़तै की मोहर मारय पड़तै हँ ह्म्म अच्छा हँ हँ हँ जे जे कन्डिडेट रहतै ओकरे आगाँमे जे नम्बर रहतै ओकरे दाबि देबै हँ हँ अच्छा ह्म्म ओ हम दाबि देबै तऽ ओकरा भोट भए जेतै नहि ओकरा भोट चलि जेतै ओ आ ओ किछु लगयबो अगयबो करतै की किछु देबो आर करतै प्रसादो अर देतै अच्छा ठीके छै ठीके छै तऽ हम जाइ छियै जब दिक्कत हेतै तऽ फेर हम चलि आयब आ जब नहि दिक्कत हेतै तब अहाँके मानि कऽ चलू हमे अहाँकेँ फेर पुछि लेब ठीके छै तऽ हम जाइ छियै पहिने बूथपर देखै छियै कोनो बात नहि पुलिस तुलिस नहि ने खड़ा रहतै ठीक छै ठीक ठीक छै ठीक छै जाइ छियै गिरबय लए आब